हेलो हाँ सर मैं एस बी आई बैंक से बात कर रहा हूँ

जी मैं कह रहा था मैं लोन के रिगार्डिंग बात करनी थी मुझे

एक्चुली सर मुझे एक घर बनवाना था तो घर के लिए लोन चाहिए

हाँ मुझे हाउज़ लोन चाहिए

मैं एक्चुली जॉब करता हूँ ये टेलीपफोमेंस में ये सैलरी मेरी कट पिट के यही कुछ बीस पच्चीस हजार रुपए आती है मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी करीबन यही पचास लाख करीबन की नहीं इनकम टेक्स वगैरह तो नहीं भरता हूँ मैं अरे लेकिन मुझे ज़रूरत तो पचास लाख की है मैंने एस्टीमेट लगाया है कि मेरे घर में है जमीन और दोनों मकान बना के कंस्ट्रक्शन कौन ये करीबन चालीस पचास लाख का बैठेगा तो इसीलिए मैं ओन ऐन एवरेज अपरोक्स फिफ्टी लैख का लेके चल रहा था कि इतना बैंक से हो जाता तो चलिए आप अगर बीस कहे रहे हैं बीस तो बहुत ही कम हो जाएगा तो कम से कम चालीस करने की कोशिश करिए ताकि दस लाख मैं अपने खुद पे सेविंग्स खोल ले रहा हूँ ये कोलोनी सपना संगीता

और मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कहते इसमें अपना गैरेंटर वगैरह क्या क्या सीन रहता है उसका गेरेंटी क्या लगेगी या

यही कोई सात आठ महीने हुए हैं अभी अच्छा ठीक है सर चलिए देखता हूँ मैं फिर दूसरा बैंक ट्राई करता हूँ ठीक है सर